हेलौ औ औ औ दखानदार आङो औ गोदानाथ' बारा गोदान सफैयाखै सफैनायालाय गोदो सिगांनि जा दं बिदिनो औ ओहो आंनाव गोदान सफैथ'वाखै नेक्स मान्थाव बादिसो सफैगोन औ दानो मोन्थ'नाय नङा

जेरै इपर्ट दङ ओमफ्राय बिदिनो माखासे दङ गोबां रोखोमनि ओम ओम औ औ माबादि साइस

एल साइसआ दङ दंनायालाय आंनाव जेकेटआ औ खालारा बिदिनो माबा दङ औ ब्राउन बांसिन ब्राउन खालारा दंसिनो ओमफ्राय औ ब्लेक बिदि औ ब्लेक औ औ दे हो टि सार्टा बै सिगांनि गोजाम गोजाम साइसानो दङ जेनोबा गोदान ओहो गोदानखौ लाबोथ'नाय जायाखै आङो औ औ औ औ औ आं दे ओम औ आं अर्डार माबा स्ट'कआव सफैबा फन हरगोन दे बे बुस्थुआ औ ओम दे